कुछ साल पहले के पुराने मोबाइलों और आज के स्मार्टफोनो में काफी अंतर है जहाँ पहले मोबाइल नौकिया के मोबाइल चलते थे और वहाँ पर सोनी एरिसन चलते थे जिनकी कॉलिंग कि रेट पाँच रुपए से शुरु हुई थी वर्तमान में उसी समय आज देखें तो ना काफी परिवर्तन हो चुका है और आप ई काज नब्ब बै तीन सौ निन्यानवे रूपये में एक सौ निन्यानवे रूपये में मंथली का आपका प्लान आ रहे हैं जो की मोबाइल को घर घर तक पहुंचाने में और बात करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका या क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं इसी प्रकार से नेटवर्क में भी काफ़ी अंतर है जहाँ पहले नेटवर्क कहाँ पर टू जी बहुत महत्वपूर्ण नेटवर्क माना जाता था लेकिन आज वहीं फोर जी और अब तो वर्तमान कि स्थिति में पाइव जी भी स्पीड शुरू हो चुकी है इसी प्रकार से पेमेंट के बिल के बारे में भी देखें तो कहाँ पाँच रूपये कॉलिंग प्रति मिनट कि लगती थी आज उस हिसाब से काफ़ी बैलेंस बनता था आज के देखें तो ए तीन सौ निन्यानवे में डेढ़ जी बी से ले कर दो जी बी पर डे अ फ्री के साथ पेम कॉलिंग भी फ्री हो रहीं हैं तो इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन या क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका है